کیا آپ موبائل شاپ سے بول رہے ہیں جی ہاں ہم دس ہزار کی رینج تک فون اویلیبل ہوگا آپ کے پاس ای ایم آئی پر اویلیبل ہوں گے ای ایم آئی پر اویلیبل ہوں گے

ہاں زیرو کا ٹھیک ہے پر ایم آئی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ ایم آئی کے سلسلے میں

ٹھیک ہے یہ کس رینج تک آئے گا اوکے